ہلو جی ہاں یس جی ہاں خالی ہے آپ کو کس طرح کا روم چاہیے اے سی ہے جی جی

جی جی بولیے

ہمارے یہاں سبھی سبھی طرح کا سودھا ہیں اے سی بھی ہے نن اے سی بھی ہے سائڈ روم بھی ہے اپر روم بھی ہے اور کھانے پینے کی ویوستھا بھی بہت اچھی ہے

ایک سے ڈیڑھ کلو میٹر کی دوری ہے زیادہ دوری تو ہے نہیں پیدل بھی آ سکتے ہیں اور سے آٹو سے بھی آ سکتے ہیں نہیں کوئی دشواری نہیں ہے آرام سے آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں یہاں پہ جی جی بائک بھی آتی ہے وہاں سے اور وہاں سے آٹو بھی آتی ہے ای رکشہ بھی آتی ہے بہت ساری سویدھا ہے وہاں پہ سے آنے میں نہیں ایک آدھ دو جگہ ہے اس سے لیکن کوئی فرق پڑتا نہیں ہے لیکن پھر بھی سائڈ ہو کر کے آ سکتے ہیں آسانی سے آسانی کے دوارا ہاں پرساشن بھی ہے لوکل پولیس بھی ہے اس میں دونوں طرح کی ویوستھا اس میں یہاں پہ شامل ہیں تاکہ جیسے جس سے سواری کو کوئی طریقے کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے نان کا دیکھیں نان اے سی کا جو ہے کم سے کم ایک دن کا خرچہ پڑے گا پانچ سو روپے اور اے سی کا اگر لیتے ہیں تو اس کا ڈبل چارج لگ جائے گا یعنی کہ ایک ہزار روپے ایک دن کا لگ جائے گا اور آن لائن بھی ہے اور آن لائن بھی ہے آف لائن بھی ہے یا پھر اسکینر سے بھی کر سکتے ہیں یہاں سب یہاں ساری ویوستھائیں اپلبدھ ہے ہاں کھانے پینے کا ویٹر بھی ہے جیسا کھانا چاہتے ہیں سادہ کھانا چاہتے ہیں یا پھر کسی اور طرح کا کھانا چاہتے ہیں وہ بھی ہاں نان ویج بھی ہے اور جی جی بل وہ بھی وہ بھی ویوستھا ہے یہاں پہ نہیں ہوٹل میں ہی بنایا جاتا ہیں اس کے لیے تھینک یو تھینک یو